हमरा जीवन मे से बहुत चुनौती आयल हँ भगवान पाँच टा बेटी देलनि पाँचो टा बेटी के हम विवाह कहुना कहुना के केलहुॅं आओर की कहे छै खेती बारी कए कऽ कहुना कहुना के जीलहुॅं आ एहि खेती बारी मे हमरा सूगरो सँ लड़ाइ करअ परल असगरे आ साँप काटि लेलक ओकरो हम कहुना निबारजन केलहुॅं आओर तेकर बाद चोर के मारलहुॅं फरसा सँ कलम मे गाछी मे एहिठाम गामक काते मे गाछी छलै हँ ताहिमे सँ घुसि कऽ आओर की कहै छै ओ चोर पकड़ल गेल बेलमा के छलए हँ आओर तेकर बाद से सरकार के काज मे हमसब उन्नीस सए बाबन इसवी सँ से योगदान देलियै पहिले पहिल जवाहर लाल अयला पहिले पहिल पटना एहिठाम सँ वोलेंटियर बनि के आठ बरखक नओ बरखक रही तखन हमसब गेलहुॅं ओहिठाम दूनू हाथ पकड़ि कऽ ठाड़ भेलहुॅं बहुत वोलेंटियर छलै ओहि दिन मे लोक बहुत कम छलैया लोकके से संख्या बहुत कम छलैया ताहि दुआरे हाथ पर हाथ पकड़ि कऽ बहुत कम गेल रहै हमसब गेलहुॅं जवाहर लाल गांधी मैदान से भाषण केलनि फेर एयरोड्राम पर चल जाइत रहलाह अपन हमसब तेकर बाद गाम अयलहुॅं एहिठाम भोट भाट मे बड संघर्ष करअ परल हमरा सब के आओर की कहै छै कए ठाम मारि भेल कएठाम अथी भेल ताहिमे माइरो लागल मारबो केलियै संजोगसँ हमसब से कहुना के जीलहुॅं आ अखन हमरा उमर अछि उनासी बर्स के छी हम हम सबटा बहुत किछु देखने छियै अपना उमेर मे आ बहुत किछु के अनुभव भेल हँ अयठाम